जय झूलेलाल अॼुकल्ह नईं टेक्नोलॉजी जे करे खेतीअ में कम करणु वारनि खे जाम सहुलतियूं मिली वयूं आहिनि पहिरों गाइयूं मेहूं हुन मिटी खे ठाहींदियूं हुयूं हाणे ट्रैक्टर वग़ैरह अची विया आहिनि खेती तयार थी वञे त माण्हू कम खे लॻी वेंदा हुया कणक चांवर ऐं ॿियो कुझु कढण लाइ पर हाणे मशीनियूं हीअ सभु कम कनि थियूं जाम थोरे टाइम में एस टी ई एम इहा सरकारी संस्था किसाननि खे नईं खाद्य पदार्थ जो ज्ञान ॾींदी आहे ऐं पंहिंजी फ़सल खे सुठो बनाइणु लाइ मदद कंदी आहे जंहिंसा किसान बि जाम ख़ुशि थींदा आहिनि नईं कै टेकनीज़ जे करे हुननि जी महिनत ऐं नुक़सानु सभु घटिजी वियो आहे जय झूलेलाल